دہلی میں کاروباری شعبہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر الگ الگ طریقے سے سماج کی خدمت کرتا ہے اور ان کاموں کو انجام دیتا ہے جس سے ہمارا سماج بہتر ہو بہتر ہو سکے اور سماج کے اندر بہتری ہو سماج میں لوگ اچّھے کام کرے اور بُرے کام سے دور رہیں اسی لیے کاروباری لوگ مل کر دہلی کی ندی کو صاف کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جس سے دہلی کا بھلا ہو